सिंधी ॿोली असांजे उचे दर्जे जी आहे सिंधी ॿोलीअ में वणमाला ॿियनि वणमाला खां वधीक थींदियूं आहिनि जीअं सिंधी भाषा में ॿावंजाहु अक्षर थींदा आहिनि सिंधी भाषा में ॻाल्हाइण में मीठी ऐं सुहिणी ऐं तहज़ीब वारी हूंदी आहे ऐं सभिनीनि खे साम्हूं ॻाल्हाइण सां असांखे ॾाढी फ़ज़ीलत लॻंदी आहे ऐं दिलि बि